पंज्जें डिस्टकें दे नांऽ तुसें अ'ऊं सनानी जि'यां होई गेआ उधमपुर साम्बा डोडा कठुआ किशतबाड़ श्रीनगर पैह्लगाम डिस्टकां बड़ियां औंदियां असें